हमारे गाँव में प्रधान के द्वारा जो बच्चे अच्छे कार्य में निपुण हो वो चाहे जैसे खेल क्रीड़ा से होता है क्रिकेट से है तो अगर वो खेलते है तो उनको वो व्यवस्थाएँ देते हैं पहले गाँव में करवाते उसके बाद जो भी दूसरे गाँव से उनका मैच करवाते हैं और उसके बाद जो गाँव जीतता है उसको वो कुछ रूपए और ट्रोफी भी दिलवाते हैं जिससे वो बच्चों का हौसला और बढ़ता है आगे फिर उसको ब्लॉक लेबल पे भी अगर अच्छा खेलता है तो उसे फिर ब्लॉक लेबल पर ले जा करके दूसरे ब्लॉकों से टूर्नामेंट रखा जाता है और आगे उसको खेलवाते हैं उसके बाद फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मतलब उसके गाँव का जब नाम होता है तो प्रधान उन उस खेलों को ऊपर लेबल पे टूर्नामेंट की व्यवस्था करते हैं और उनको वो व्यवस्थाएँ देते हैं जो उनको व्यवस्थाएँ नहीं मिल पाती है और उनका आगे चलके उस गाँव का नाम भी होता है कि इस प्रधान के द्वारा इतना सहयोग किया गया और इस गाँव के बच्चे इतने आगे हैं और जो उनकी गाँव का विकास होता है वो अलग होता है कि बच्चे इस गाँव के बच्चे इतना मतलब इस खेल में निपुण हैं और फिर उनका हर तरह से सहयोग करते हैं चाहे वो खेल से हो या पैसे से हो और स्वयं ही अपने को अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ हमारे गाँव का बच्चा ब्लॉक लेबल पे आगे जा रहा है इस खेल में और इस खेल में विजय हुआ है उसका ट्रोफी जीता है और सर्टिफ़िकेट प्राप्त हुआ है तो ये सब सुनने में भी अच्छा लगता है